मुंहिंजे जीवन जा अनमोल पल जेके मुंहिंजे मन में अञा ताईं वसियलु आहिनि उहे नंढिपण जा खेल लिके छप डिटी डकर खो रांधि हुन में रांधियुनि रमण महिल थियलु किसा अञा ताईं यादि आहिनि परिवार सां वितायल उहे पल खिल मस्तियूं यात्राऊं सभु यादि आहिनि दादी दादा जेके वारताऊं ॿुधायूं कथाऊं ॿुधायूं उहे यादि आहिनि स्कूल में ना वञण जे ज़िद बहाना स्कूल में साहेड़ियुनि सां वितायल उहे पल सभु याद आहिनि स्कूल जे बहाने ॿियनि जॻहायूं ते घुमण वञण सभु यादि आहे स्कूल में मिलियलु सफ़लताऊं ॿियनि ॻाल्हियुनि में मिलनि सफलताऊं सभु यादि आहिनि साहेरियुनि सां घुमण वञण मस्तियूं मज़ा करणु सभु यादि आहे नंढिपण जी ऐं वॾा थियासे तेंसि ताईं जेके सभु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उहे बि यादि आहिनि